असांजे सिंधी समाज में मुख्य धंधो असांजे मर्दनि जो ऊअं त कपिड़नि जो आहे पर अॼु कल्ह असांजे शिपिंग में ॾाढो हली रहियो आहे शिपिंग में धंधो सुठो आहे ऐं कपिड़नि जो धंधो आहे उहा असां हींअर सभिनि मर्दनि छॾे ॾिनो आहे छो त अॼु कल्ह सभिनि पासे कॉंप्टीशनूं ॾाढी लॻी पई आहिनि हरि फ़ाई ॾाढी लॻी पयूं आहिनि ऐं जीअं त हिकु धंधो हिक ॿिए जो कटण लाइ माण्हू घटि अ घटि अघ में रखनि था इन करे असांखे सिंधी समाज वारनि खे ई धंधो छॾणो पियो इन जो कारण इहो ई आहे कि अॼु कल्ह हरि फ़ाई ॾाढी आहे इन करे